हांवेंन एक धा दिसा पयलीं ऑनलायन कुरती ऑर्डर केल्ली ती कुरती खूब बरी आशिल्ली ताचो रंग तर फोटोन दाखयलो तसोच आशिलो क्वोलिटी तर एकदम बरी आशिली ताचेर डिजायन बी खूब सुंदर आशिले ती म्हाका हांवें ऑर्डर केल्या उपरांत दोन दिसा भितरूच आयली आनी सांगपाचें म्हटल्यार कमी पयशांत आनी बऱ्या क्वोलिटीची अशी कुरती ती म्हाका मेळ्ळी हाचो म्हाका खूब आनंद आसा